असां ॿिए ॿिए शहर शहरो में मां वेंदी आहियां हुनखे ॾिसंदी आहियां की बिया बिया शहर कीअं तरक़ी करनि था ऐं कहिड़े कहिड़े फिल्ड में उहो पोइ ते रहिजी विया आहिनि जीअं अॻिते वधनि था त कहिड़े फिल्ड में वधनि था उते जो पाणी कीअं आहे हुन में छा असांखे विझणु खपे इंप्रुमेंट करणु खपे ताकी हुननि जो रहणु सहणु सुठो नमूने थी सघे बीमारियूं वधीक न थियनि खाधो पितो उन्हनि जो सुठे नमूने हुजे ताकी उन्हनि खे वधीक न्युट्रिशन फ़ूड मिले उते ऐं हिन लाइ बि वेंदी आहियां ताकी उतां जी फैसिलिटीज़ कीअं आहिनि कीअं उहो अॻिते मतलबु की जीअं हॉस्पिटल कीअं आहिनि तीअं माण्हुनि खे गांव जे गांव मां माण्हू खे शहर में न अचिणो पिए पंहिंजो इलाजु करण लाइ जेॾी महिल असां माण्हुनि जी वधीक दि दिक़त थियूं थियनि थी ताकी दिक़त थियनि थी की हुन खे एतिरो ट्रॅवलिंग थो करिणो पिए छो न उते जो उते ई उते उहो बि इलाजु कराए सघनि ताकी माण्हुनि खे वधीक वधीक उन्हनि जो फ़ाइदो वठी सघनि इनजे करे बि मां वेंदी आहियां उहो एक्सप्लॉर मतलबु की जाम सारी शयूं आहिनि जंहिंजे करे मां उ घु घु घुमंदी आहियां उन्हनि जे माण्हुनि जे को ॻाल्हाईंदी आहे भई तव्हांखे छा हिन में तव्हांजे हिन शहर में छा डिफ़िकल्टी अचनि थियूं त हुनखे असां सुधारे सघूं हुन शहर खे असां अॻिते वधाए सघूं हिन लाइ मां सभ शहर घुमंदी आहियां